हाँ हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक वायर कटर प्लायर लिया है जो एक दम घटिया है बायर को छीलते टाइम तो बायर से तार नहीं निकलता तार के साथ ही वायर कट जाती है और बायर काटते हैं तो उस टाएम बायर कटती नहीं एकदम उसके दांते ढुक गए हैं ख़राब हो गए हैं एकदम घटिया क्वालिटी का कैमरा टपारिया का टपारिया सेट का मैंने यह वायर कटर लिया है लेकिन टपारिया माने जाने कम्पनी है फिर भी कम्पनी ने इतना घटिया वायर कटर दिया है जो की पूछो ही मत उसके बारे में क्या हो जितना कहूँ उतना कम है एकदम घटिया क्वालिटी किस्म का है